बायकींग ट्रीप म्हणजे सगळ्या पयलीं तुका बायकीची सर्विसींग करून घेवंक जाय पयलीं सर्विसींग जाय तितून हांव सदांच बायक समज आमकां खंय लॉंग ट्रिपाचेर वचपाचें किंवां आमकां लॉंग जर्नी करपाचें किंवां टूर मारपाचें पयलीं हांव बायकीची सर्वीस करून घेता सगलें इंजीन ऑयल सगळें ब्रेक हे सगळें अपडुटेट करून घेता शॉक्स बी सारके पळोवन घेता सो कारण वयता वयता वाटेर बंद पळोंक जायना किंवां पंचर जावूंक जायना सो तें पयलीं सगल्या पयलीं म्हणजे बायक सारकी अप टू डेट रेडी करून सर्विसींग करून घेवपाचें दुसरें म्हणजे पॅकींग पॅक कितें कपडे कितेें वतलो कसलो ट टूर खंय वयता आमी एक बरें लॉंग टूर एक दोन तीन दीस वयता आनी कितले कपडे लागतले तशे तशे कपडे काडून घेवन आयमींग करून फॅर मारून साबण कोलगेट म्हणून ब्रश घे जॅकेटां धर जॅकेटां थंडी थंडेचे दीस जाल्या मागीरी जॅकेटां घेता बायकींग बायकींग जॅकेट तर आसा तें घालुकूच जाय जर बायकार समज तूं वयता जाल्यार बायकींग जॅकेट फूल प्रोपर किट

एंकल पॅडीिंग आसता तें घालपाचें तें सगळें घालून बूट प्रोपर शूज घालपाचे जे हुल्डलेंडाचे किंवां अशे म्हणर प्रोपर बायकींग शूज आसा ते घालपाचे ते प्रोपर रेडी दवरपाचे हेल्मेट हेल्मेट जाय ते हेल्मेटा शिवाय तर वचपाचेंच ना सो हॅल्मेटाक आनी कॅमेरा असो बसयता हांव शूट करून सो ते एक व्हू मेळटा सो तो जसो टूर करता तसो तचो व्हू मेळटा प्लस किंवां सडनली केन्ना एक्सिडेंट बीन जालो जाल्यार थंय फुटेजी मेळपाचे बरें चान्सीस आसा सो तेका लागून तो कॅमेरा दर बसोकूच जायो ते तेजी तयारी करता हांव मागीर दुसरें म्हणजे आमी डिसायड करता ते खंय वताले आमी आतां समज आमी कर्नाटकांत वयताले किंवां कारवारूत वताले तर कारवार वावतले जाल्यार कितले स्पोट आसतले मदीं मदीं खंय रावतले आमी खंयसर जेवपाक रावतले खंयसर च्या पिवपाक रावतले खंयसर रातचे रावतले खंयचे खंयसर हॉल्ट घेतलें तें सगले तयारी करता पयलीं पयली नोट डावन करून घेता तशी दुसरी मेन गजाल म्हटल्यार मेडिसिन्स एक एकदां आसा कितें ट्रॅवल करता करता एक एकदां वारें लागल्या कारणान थंडी जावपाच थोडे मेडिसिन्स घेता तेची तयारी प्रोपर करता मागीर दुसरें म्हणजे फ्युल फ्युल म्हणल्यार एक प्रोपर ऑलमोस्ट फूल म्हटल्यार तो एक फूल करून घेवपाचें किद्या चलता चलता बऱ्याक पडटाशें फूल केलें परत खंयसर एक कडेन रावलो काय परत तितलें रिफील केले काय जालें मागीर मागीर दुसरें म्हणजे आतां जेन्ना हांव वता मागीर फाटल्यान बाबा कोण बसतलो तेजी तयारी जावंक जाय सो तेका तितलेच कपडे ते किंवा तेकाय तितलेंत जॅकेट हेल्मेट तेजे सगली तशी तयारी करपाची मेन म्हणजे खाणा जेन्ना दुसरे कडेन वयता खंय जितले हें हे सामकें म्हत्वाची गजाल की जेवणाचेर तुजें हेल्थ जें आहा पय तें डिपेंडंट आह खंय खात तुं खंय पिता किदं पिता कसलें उदक पिता हें सारकें इम्पोर्टं चड करून आमी उदक व्हरताच किद्या जेन्ना जशें जशें उदक चेंज जाता डिफरंट स्टेटांतलें तें अशें तशें जका लागोंक शकता सो उदकाच्यो एक दोन चार्य बाटली कॅरी करपा सारकी अशें प्रोपर स्टोरेज केल्या आमी बायकान तशें जेवण आमी बरें हायजीनीक आहा थंयसरूत खाता खंयच्या खंय गाड्यार बिड्यार रावन कांय ना प्रोपर हॉल्ट आमची ऑलरेडी सिलेक्टेड आसता तशेंच रातचे प्रोपर स्लीप जावंक जाय आमचे बरी न्हीद न्हीद पडपाक जाय आमकां तशें कसलो एनवायरमेंट आमी सिलेक्ट करता आनी मागीर तेज्या जागीर हॉल्ट करता तशें इवन ना इतली आमी सगरी गाडी सर्वीस करून अशें ना की बाबा आमकां कसली अडचण जावचे ना केन्ना केन्ना बायक बंद पडटा केन्ना केन्ना फ्यूज वता सो तो फ्यूज चेंज करता आमी वाटेर वता वता दोन तीन दा जाला तशें कांय ना फ्यूज चेंज केलो एक पंदरा धा मिनटां एक लागता फ्यूज चेंज करपाक केन्ना केन्ना टायर पंचर जाता सो तो एक नॉर्मल आसा एक तर आमचे कडे ते कीट आसता तेंय क किट आमी तयार दवरता पंचर जालेले कशें काडपाचें तें सो तेंय रेडी दवरता आमी किंवां आमकां एक एकद आमचे कडेन जायना तेन्ना आमी मागीर लागीं कोण गेरेज बीन मेळटा जाल्या तेंचे कडे काम करून घेता सो अशी तयारी आमची आसता